हम लोग समस्तीपुर जिले में बिहार के समस्तीपुर जिले में जी रहे हैं यहाँ हर तरह की खेती होती है और मौसम अनुकूल खेती है मौसम जैसे धान के समय धान गेहूँ के समय गेहूँ मकई आलू गोभी टमाटर बैंगन बीन्स आपसे कहें की परवल लगा हुआ है हर तरह से हर मौसम के लिए कुन्दरू है अनेको किस्म के पौधे हैं उसको देख रेख करने के लिए रोजाना सुबह सुबह उठकर अपने अपने पौधों को अपने अपने खेत को जो किसान देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि हमारे पौधे को किस प्रकार की जरूरत है और उसी हिसाब से पानी खाद दवाई समय समय से देते हैं जिससे वो पोषण शक्ति बनी रहे कुपोषण में न जाए हो सकता है कि उसी सम किसी भी समय में उसको कोई मक्खी आ जाए कोई हवा लग जाए या पाला गिर जाए तो उससे बचाव के लिए सुबह सुबह ही पता चलता है कि कितना वो जो है सो आगे है या पीछे है